मध्य प्रदेश की मशहूर खेल हस्तियाँ निम्न हैं जिन्होंने अपने अपने खेलों में अपनी छाप छोड़ी है जैसे मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने मात्र तेराह वर्ष की आयु में गोल्ड मेडल जीत लिया था उन्होंने सबसे कम उम्र की गोताख़ोर थी उन्होंने मात्र तेरह वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था भिंड की पूजा ओझा ने वी एल आई महिला की दो सौ मीटर दौर में रजत पदक जीता था और ग्वालियर की पैराकोनो खिलारी प्राची गुप्ता ने पोलैंड में पैराकोनों वल्ड कप में इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीत था जोकि बहुत गरव की बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए और इन्दौर के आवेश ख़ाँ इसको तो सब जानते ही होगे भारतीय टीम के बहुत ही अच्छे और तेज़ गेंदबाज़ हैं जोकि अभी भारतीय टीम का हिस्सा हैं और यह इनका भी भारतीय टीम का हिस्सा होना हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और पूजा वस्त्राकर जोकि वर्तमान में महिला किर्केट टीम की एक मध्यम गेंदबाज़ हैं और इन पर भी मध्य प्रदेश को काफी गर्व है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के विवेक सागर ने टोकियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर जीतने वाले होकी टीम के सदस्य थे विवेक सागर मध्य प्रदेश की गौरांशी शर्मा ब्राजील में आयोजित डीफ़ ओलम्पिक में गोल्ड मेडल भेजा था उन्होंने डीफ़ ओलम्पिक में और कल्पना गुर्जर ने हंड्रेड एन ट्वेन्टी सिक्स महिला वर्ग में गोल्ड जीता था यह काफी गर्व की बात है हमारे लिए और सैय्यद मुश्ताक़ अली वह तो सब जानते हैं उनके नाम से ट्रोफी आयोजित की जाती है सैय्यद मुश्ताक़ ट्रोफी वह भारतीय टीम के पुराने क्रिकेटर और काफी अच्छे क्रिकेटर थे और मंसूद अली ख़ाँ पटौड़ी उनको तो सभी जानते होंगे भारतीय टीम के कप्तान थे वे मंसूर अली ख़ाँ पटौड़ी और वेंकटेश अय्यर जोकि आई पी एल में ये कलकत्ता नाईट राइडर्स की टीम से खेलते हैं कोई काफी अच्छे बल्लेबाज़ हैं तो ये कुछ मध्य प्रदेश की मशहूर हस्तियाँ थी जिन्होंने अपने अपने खेल में अपनी छाप छोड़ी है